अब बात करै छी अपना लोक पूर्णियाके रोजगारके बारमे तऽ इहाँके रोजी रोटी खूब अच्छासे चलि रहल छै लेकिनइहाँके लोग जादातर सरकारी नौकरीके पसन्द करैत छै रोजगारमे इहाँके लोक किसान भी छै उद्योग भी खोलने छै ढ़ेर सारा इहाँ उद्योग छै लेकिन लोकके जे बिहारके लोक रहै छै कि सिविल सर्विसेजके तरफ जादे ध्यान रहैत छै सभ लोककेँ चाहै छै कि सरकार नौकरी की यऽ से से इहाँ सरकारी नौकरी बहुत पसन्द करल जाइ छै आओर इहाँ पर नामी नामी लोग बहुत उद्योगो खोलने रहै छथिन जकरासँ रोजगारी रोजगार बेरोजगारी कऽ दूर करल हय छै सभलोग आर इहाँ छै कि बहुत बड़े बड़े आदमी जैसे कि खोजै छै कि हम उद्योग खोललियै ओकरा मऽ ढेर लोग काम करै अच्छासँ लोग चलै सभ से से इहाँ के लोग उद्योग खोलने छै उद्योगमे बहुत आदमी काम करै छै मेन छै कि यहाँ लोग केतना जमीन्दारो छै जे अपन किसानी करिके करिके सभलोग अपन अच्छासँ रहै छियै लेकिन लोगके चाहे किसानोके बेटा चाहै छै कि हम सरकारी नौकरी बनके अपन बापके नाम रौशन करियै से से हर एक किसान चाहै कि हमरो बेटा अच्छा नौकरी करै सरकारी नौकरी करै अपनो इहाँ क्षेत्र से निकलिके मिथिलाञ्चल क्षेत्र से निकलिके अच्छा करै से से इहाँके लोक सरकारी नौकरीके जादा भाव दर्ज करै छै इहाँ हय कृषिके दर जादा हइ कृषि करै छै लोक इहाँ धानके खेती होवे छै बहुत ऊपरसे इहाँ मखानाके तलाबमे उगाएल आउ उगाबल जाइत छै बहुत चीज होइत छै इहाँ पर से से कृषि तो हय ये छै सरकारियो नौकरी करै छै लेकिन अगर दोनोमे अगर अन्तर करल जाइ तऽ सरकारी नौकरीके जादे लोग पसन्द करैत छै इहाँ से ही बात छै